موبائل فون جو میں نے منگایا تھا وہ بہت ہی اچھا ہے اس کی کارکردگی بہت ہی اچھی ہے اس میں جو ہے ڈسپلے سوپر امولڈ ڈسپلے ہے ان ڈسپلے سینسر فنگر پرنٹ فنگر پرنٹ سنسر ہے اس میں ڈالبی اٹماس سانگ سسٹم ہے جس کی وجہ سے وائس سیچوریشن بہت اچھا آتا ہے اس میں پروسیسر ہے اسنیپ ڈریگن ایٹ ایٹ ایٹ ایٹ اور جس کی وجہ سے اس کی کارکردگی بہت اچھی چلتی ہے اس کا ڈسپلے ہرٹز ریٹ جو ہے ون فورٹی فور ہرٹز ڈسپلے ہے جس کی وجہ سے موبائل بہت ہی اچھا اور فری چلتا ہے اور جو ہے اس میں بیٹری جو ہے پانچ ہزار ایم اے ایچ ہے جس کی وجہ سے موبائل چا کافی دیر تک چلتا ہے اور اس کا جو چارجر ہے وہ ایک سو بیس واٹ ہے جس سے ہائپر چارج چارجنگ ہوتی ہے جو کہ سولہ منٹ میں پوری ہو جاتی ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم چارجر کو کہیں بھی لے کر نکل سکتے ہیں چارجنگ جلدی ہو سکتی ہے اور چارجنگ ختم ہونے کا خدشہ بھی نہیں رہتا